भोजनमे की कहै छै अहाँके सब्जी सागमे होइ छै जे कि कि हरा सब्जी कतौ होइ छै ई नहि मिलै छै कखनो होइ छै कि आलू मिलै छै तऽ बैगन नहि बैगन मिलै छै तऽ आलू नहि आलू तऽ मिलबै करै छै बैगन नहि मिलै छै ने भिण्डी मिलै छै सब्जी साग सभ नहि मिलै छै ओते तऽ दालि भात ही खाइके पड़ै छै आलुके सब्जी आओर की कही अहाँके

भोजनमे जे हो गेलै कि दही चूड़ा खाइए खाइल जाइ छै आओर की कहु अहाँके खानामे सब्जीमे हरा सब्जीमे तऽ होइ छै कि बैगन उगन तऽ नहि मिलल जल्दी हरा सब्जी तऽ आलुवेके सब्जी बनल आओर बहुत कुछ होइ छै

सब्जी नहि मिलै छै हरा सब्जी दही चूड़ा भए गेलै चावल दालि सब्जी भए गेलै आओर की कहु मिठाइ भए गेलै आओर की कहु आओर की कहै छै बहुत कुछ रहै छै आओर खानामे तऽ बहुत कुछ होइए लेकिन आब जितना आबैए उतना बता दै छी